رجسٹریشن نئے ملازم کے طور پر ای پی ایف ای پی ایف پورٹل ایچ ٹی ٹی پی ڈبلو ڈبلو ڈبلو ای پی ایف انڈیا ڈاٹ گورمنٹ ڈاٹ ین پر جائیں فار امپلائز سیکشن میں جائیں اور ممبر یو این آن لائن سروس پر کلک کریں ایکٹیویٹ یو اے این پر جائیں نیا رجسٹریشن منتخب کریں ذاتی تفصیلات فراہم کریں نام تاریخے پیدائش موبائل نمبر آدھار پین روزگار کی معلومات درج کریں آجر کا نام ملازمت کی شروعات کی تاریخ وغیرہ دیں